میں نے ویڈیو کانفرنسنگ بھی کی ہے اسے ویڈیو کال بھی کہا جاتا ہے میں نے اپنی بہن سے برابر ویڈیو کال کرتی ہوں ویڈیو کال ایک بہت اچھی چیز ہے جو گھر بیٹھے ایک دوسرے کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی اگر بیمار ہے نہیں جا سکتے ہیں تو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی ویڈیو کال بہت صحیح رہتی ہے گھر پہ بیٹھے رہو اپنے لو روز دیکھ لو روز انسان آ جا تو سکتا نہیں ہے پر روز دیکھ ضرور سکتا ہے ویڈیو کال تو بہت اچھی چیز ہے پر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کال کرتے ٹائم نیٹورک نہیں آتے جس سے چہرہ نہیں صاف دکھتا ہے اور بات بھی نہیں صاف آواز بھی نہیں صاف آتی ہے اگر ویڈیو کال میں نیٹورک کی جگہ موبائل میں پرابلم دور ہو جائے تو ویڈیو کال بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھے سے ہو بھی سکتی ہے